جب بھی ہم پانی میں جاتے ہیں تو ہمیں بہت سی باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے اور ہمیں پانی میں زیادہ اندر نہیں جانا چاہیے کیونکہ آگے کی طرح پانی زیادہ گہرا ہوتا ہے وہاں پر ڈوبنے کا ڈر رہتا ہے جہاں تک جہاں تک تار لگا رہتا ہے اس سے آگے نہیں جانا چاہیے ہمیں پانی میں ریت رینگ ریس نہیں لگانی چاہیے کیونکہ پانی میں بڑی بڑی لہریں آتی ہیں اس میں ڈوبنے کا ڈر ہوتا ہے ہمیں پوری سیفٹی کے ساتھ جانا چاہیے اور طوفان کے سامنے تو بالکل بھی نہیں پا طوفان کے سامنے تو بالکل بھی پانی کے پاس نہیں جانا چاہیے کیوں کہ پانی کی لہریں کنارے تک بھی آ جاتی ہے ہمیں سیفٹی رکھنی چاہیے اور پانی کے پاس ہمیں بچوں کو تو بالکل بھی نہیں لے جانا چاہیے اور بیچ کے بیچ کے پاس جو سیفٹی کے پیپر لگے ہوتے ہیں انہیں پڑھ کر آگے جانا چاہیے تاکہ ہمیں آگے جا کر کوئی پریشانی نہ ہوں ہمیں سب کام سنبھال کر کرنا چاہیے اور کھلے اور جب بھی ہمیں پانی میں جب بھی ہم پانی میں جائیں تو ہمیں بہت ہی احتیاطی سے جانا چاہیے